हैल्लो नमस्ते केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक अस ठीक आं जे मैं ओ पुच्छना हा जेह्ड़ी मैं मच्छी लेइयै गेआ हा ना तुं'दे कोला ओह् थोह्ड़ी नेहि खराब निकली ऐ नेईं नेईं एह् कोई उं'दे कोला बिच ना इक खराब ही कोई उ'दे कन्नै स्मैल्ल होई ही जुल्लै मैं बनाइयां नी हांजी नेईं खाद्धी ते नेईं पर उं'दे बिच स्मैल्ल होई गेदी ही खानी कि'यां ही ते मैं उय्यै सनाने आस्तै तुसें काह्ल कीती ही की नेईं मेरे सामने गै पाइयां हियां पर उं'दे बिच इक बिच स्मैल्ल ही पक्का कुसै बिच तां गै सारी खराब होई गेइआं ते अगली बार हु'न तोआं ध्यान रक्खयो ताइयें फोन कीता मैं ते तुं'दा रैगुलर कस्टमर आं हांजी नेईं नेईं मैं समझा दा तुं'दी गल्ल तुस नेईं कोई गल्ल नी अगली बारी कोला ध्यान रक्खेओ ना मिं फ्रैश मछलियां देई ओड़ेओ सारियां हांजी हांजी बस इसी आस्तै फोन कीता हा नेईं हु'न नि चाहिदियां न जिल्लै चाहिदियां होङन मैं आई जाह्गा दुकान उप्पर ठीक ऐ मैं तुसें फोन करी ओड़गा ते तुस फ्रैश फ्रैश रक्खी ओड़ेओ मेरे आस्तै हांजी चलो ठीक ऐ नमस्ते